जी मूंखे थोरो रोटी ठाहिण जो शौक़ु आहे त मां जेको आहे कॾहिं कॾहिं ॾाढी सुठी सिंधी रोटी ठाहींदी आहियां जीअं की साग ठाहियो तहरी ठाही तवे वारी भिंडियूं सब्जियूं कचालू बीह थी विया इहे सभु कल्चरल जेको पंहिंजी रोटी आहे इहा असांजे घर में ॾाढी पसंदि कई वेंदी आहे त इहा असांजी जेकी शइ आहे इहा मां प्रजेंट कई आहे कुकिंग प्लेटफॉम ते जंहिंजे करे मूंखे ॾाढो हाल में ही थर्ड प्राइज़ सां नवाज़ो वियो जंहिंजी मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे औरि मुंहिंजे दोस्तनि खे बि मुंहिंजी इन शइ जो पतो आहे और इन जी काफ़ी सरहाना असांखे मिलंदी रहंदी आहे त इहो आहे की इहा इया बि हिकु लेडीज़ सभई रोटी कंदियूं आहिनि मगरि हिकु कॉम्पटीशन जीते अचंदा त उन सां थोरो अभिमान लॻे थो पियो की हा ॿियनि खां सुठो करे सघूं था पिया